नमस्ते मैम साहब क्या बात है बताइए हाँ

तो ठीक है आइए ना नहीं नहीं कोई दिक़्क़त नहीं होगी नहीं कोई दिक़्क़त नहीं होगी

आप आओ ना

हाँ हाँ उसमें क्या भरना पड़ेगा भाई हाँ हाँ ठीक है आ जाओ

जमा ओमा नहीं करना है क्या

अच्छा ठीक है कोई बात नहीं भाई अच्छा ठीक अच् ठीक ठीक है

ठीक है ठीक है आओ फिर

थोड़ा बहुत तो बिल्कुल भाई बिल्कुल नहीं नहीं ठीक है वो हम चलो ठीक है